वर्त वर्तमान युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन में एक आम हिस्सा बन गया है आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है चाहे करीब ग़रीब हो या अमीर हो आज स्मार्ट फोन का ज़माना है मग़र ग़रीब लोग खरीद नहीं पाते हैं और हर कोई हर युवक की इस तरह तेज़ी से दिल चपसी दिलचपसी बढ़ती जा रही है पिछले दिनों में मोबाइल का मोबाइल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है टेली पहले ज़माने में टेलीफोन रहता था जा सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है आय आय सबसे सबके पास मोबाइल फोन होता है मोबाइल में कई ऐसे एप हैं जिसमें कानेश्टर कन रखने और अपनी बातें शेयर करने का आज एक बहुत बड़ा माध्यम है आप मोबाइल के उनसे आप बातें भी कर सकते हैं और फोटो भी खींच सकते हैं फोटो भी खींच सकते हैं सबके पास मोबाइल फोन आप अपने दोस्तों से फोटो और वीडियो वीडियो मंगा सकते हैं नंबर और अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं अपनी लड़कियों से बात कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा मोबाइल से बहुत सब कुछ मिलता है आप आपको किसी भी किसी भी कोने में भेज आप कई लोगों का कई लोगों का ग्रुप भी बना बना कर स सभी लोगों से आप नी सूचनाएं और अंक का प्रदान आदान प्रदान कर सकते हैं और ज़रूरी जानकारी एक साथ पहुँच सक सकती है आप आप अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति परेशान कर रहा है तो आप उसको अपने मोबाइल से ब्लैक भी कर सकते हैं मोबाइल का उपयोग करने के करने के जहाँ कई फ़ायदे हैं वहीँ नुकसान भी हैं हाँ नुकसान भी मोबाइल के कारण मानों शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं इसीलिए मोबाइल कम यूज़ करना चाहिए मो मोबाइल से हर्ट में भी दिक्कत हो सकती है आजकल अधिकतर लोग मोबाइल सोचते हैं कि हम चौबीस घंटा मोबाइल ही देखते रहें मगर ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए देखना चाहिए मोबाइल फोन को अपने शरीर से सटा कर नहीं रखना चाहिए कि हर्ट पे असर आता है इसीलिए मोबाइल दूर रखना चाहिए महंगाई के इस युग में मोबाइल फोन के कारण फ़िजूल खर्चे बढ़ बढ़ गया है मगर मोबाइल के बिना कोई किसी का चलता नहीं चाहे ग़रीब हो चाहे अमीर हो इसीलिए मोबाइल सबके लिए ज़रूरी है सब लोग मोबाइल रखते हैं कि वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं फोन नहीं कर सकते हैं किसी से बाते नहीं कर सकते हैं इसीलिए सब लोगों को मोबाइल रखना ज़रूरी है स्मार्ट बि विवो विवो मोबाइल सबसे अच्छा मोबाइल है इसीलिए विवो मोबाइल हमको ज़्यादा पसंद आता है तो हम मैं विवो मोबाइल रखती हूँ रखती हूँ और फोटो भी खींचती हूँ और बात भी करती हूँ एक तो मोबाइल बहुत सबके लिए ज़रूरी है मेरे पास रिचार्ज़ के पैसे नहीं होते हैं तब भी मोबाइल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है तो हम कहीं से ना कहीं से रिचार्ज़ ज़रूर कराते हैं कि मोबाइल बिना काम नहीं चलता है किसी को कॉल करनी है तो जब मोबाइल है नहीं तो कॉल कैसे हम करें तो इसीलिए मोबाइल हमको बहुत ज़रूरी है तो मोबाइल रखना हमको बहुत ज़रूरी है तो इसीलिए मोबाइल बिना काम नहीं चलता है चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो किसी तरीके से करना पड़